हैलो हा हा जय झूलेलाल हिते सम्झो सुबुहु मां तव्हांखे अगरि हलणो हुजे त सम्झो रामनगर आहे सम्झो दालि पकवान आहे छोले ढॿल आहे रगरा समोसा आहे भई रामनगर में जाम भरिया ई मिलंदा आहिनि अॻियां पोइ हनी पारक ते वञो त रसा वाला खमण ऐं आलू पूड़ियूं लोचो ॿिया खमण बराबरि आहे लोचो मतिलबु छा आहे इहे सभु सम्झो की पाण घर में कीअं पापड़ ठाहींदा आहियूं उहो पापड़ जे अटे वांगुरु अंदरु तेल वेल मिक्स करे जाम मस्तु वस्त ठहंदा आहिनि जैन लोचो प्लस छा आहे बुपोल जे टाइम में यारे ॿारे हिक जे टाइम अगरि रसा वारा खमण खाऊं था त पंहिंजे पोइ घर में ठाहींदा ढोकरा आहियूं आहिनि बरिया होटल आहिनि हिक खां हिकु सस्ती सुठी हा जाम जाम आहिनि हा हा अगरि सम्झो गुजराती थाली खाइणी हुजे गुजराती पंजाबी थाली सम्झो पराठे हिन साइड आहे कतार गाम साइड डबौली साइड हली हलूं डबौली आहे कतार गाम आहे प्लस वराचा साइड आहे अगरि गुजराती थाली बैस्ट मां बैस्ट मिलंदी गुजराती थाली पंजाबी काठियावाड़ी बैस्ट मां बैस्ट मिलंदी अगरि तव्हांखे जाम जाम हिते नाश्तनि जी लारी जी कोई कमी कोन्हे तव्हां अगरि सुबुह मां सते खां रात जो ॿारहं ताईं चवंदो न न मूंखे इहो नाश्तो खपे इहो नाश्तो खपे सते खां वठी राति जो टे सूदी तव्हांखे कोई बि वस्तू मिली सघंदी कोई हा बसि तव्हां सम्झो शाम जो अठे बजे त इहा वस्तू त पाण खे हिते हलणो आहे इहा वस्तू हिते हलणो आहे मतिलबु एक्स वाय जेड जेकी जेकी वस्तू ॿ ॿ किलोमीटर टे टे किलोमीटर जी रेंज में वाय वाय मिली मिली वेंदी आहे अऊं फ्रैश बराबरि हलणु चाहियो था त शाम जो मूंखे कॉल कयो सम्झो अगरि जिते बि वञिणो आहे अगरि हुन साइड हलो था जीअं ढाबनि ते त न न भले श्योर श्योर हा न न बिल्कुलु किफ़ाइती रेट मिलंदो सम्झो अगरि तव्हां शाम जो तव्हां किथे बि वञो था न पर सम्झो की किथे बि वञो था सम्झो जिते भई हीअं हनी पारक रोड आहे अथवा तव्हांखे सम्झो केसर दालि पकवान सम्झो वीह रुपए खां वठी चालीह रुपए पंजाह रुपए जी रेंज मां अगरि ॾिसो लारी वारो हूंदो त वीह रुपया वठंदो पंजुवीह रुपया वठंदा हीअं ई तव्हां दुकान में खाईंदव हुते चालीह पंजाहु वठंदो फर्क़ु छा आहे की उहो दुकान खोले वेठो आहे त उहो छा आहे इन करे लारी वारो वीचारो वीह रुपए में पंजुवीह रुपए में हिकु ई नंबर वस्तू ॾींदो हा ठीकु ठीकु ठीकु वाहेगुरु